आंहा अमा मानै दं बोरमा अमा मानै दङ खासि बेखौ बेखौ फिनानै आङो गिदिर गोलाव खामनानै फाननोसै आरो दाउ दङ आरो बोरमा दङ बेफोरखौ फाननानै आङो न'खरावहाय न'खर संसार दानायाव सोलियो आरो बेजों लोगोसे जाहा न'खराव मैगं थाइगं गाइयो गय गायो गय गायनाय दङ बेखौ फाननानैबो आङो न'खराव बिदिनो सोलियो आरो आरो मा होनो नालेंखर दङ बेखौ फाननानैबो जोङो एसे एनै खरब बरज मोनजायो न'खराव बेजोंनो सोलियो मैगं थाइगं गायनानै जों बेखौनो न'आवबो जायो आरो एसे एनै फानोबो बेफोरजोंनो खेथि खालामनानैहाय न'खराव सोलियो आरो बिदिनो इदिनो आरो फाथै दं इफोरखौ फाननानै जोङो एसे एनै फैसा मोनो एफोरजोंनो जोङो सोलिनानै जायो आरो इदिनो सैमाफोर माउजिफोर दङ इखौबो फियो जोङो फिनानै आरो इदिनो न'आवथ' इफोर थाखायो सैमा माउजियाथ' लोगोसे आरो जाहा फुख्रियावबो ना फियो इदिनो जायोबो आरो लोगोसे इखोनो फाननानै जों खरब बरसफ्राव सोलियो आरो